ہیلو جی کیا میری بات ٹیکسی ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی جی میرے والد صاحب کو نوئیڈا سے دلی جانا تھا جی تو آپ کیا کرایہ لیں گے جی جی راستے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی کدھر سے جائیں گے اچھا جی تو کیا کرایہ لیں گے دو ہزار روپے ارے دو ہزار تو بہت زیادہ ہو جائے گا یار تھوڑا دیکھ لو کم کر لو ہاں یہاں سے نکلنا ہے صبح نو دس بجے نکلنا ہے قریب جی جی ہاں تب میرے والد صاحب کو لے کر کے چلے جائیں اور وہاں وہ چھوڑ دیں گے جی دلی میں وہیں پہ ہی جی ٹھیک ہے تو تھوڑا کرایہ تھوڑا صحیح سے بتا دیجیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے او السلام